एक ग्रामीण को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है सबसे पहली समस्या की अगर हम बात करें तो वह होता है पैसों का आना जाना अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि वह अपना एक व्यवसाय शुरू कर पाएं मतलब उनके पास पैसों की कमी रहती है यही कारण है कि आज कल जो ग्रामीण के लोग हैं वह पीछे रहे जाते हैं और शहर के आगे बढ़ जाते हैं दूसरे अगर कारण की हम बात करें तो वह है स्थान का ना मिलना गलत स्थान पर अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू करता है तो उसका व्यवसाय नहीं चलता है अगर ग्राहकों को आपके व्यवसाय के बारे में पता ही नहीं है तो आपका व्यवसाय बढ़ ही नहीं पाएगा तो इसके लिए जो इश्तेहार वगैरह छापते हैं उसकी भी गाँव में बहुत ज़्यादा कमी होती है इसके कारण आपका जो व्यवसाय है वो बंद हो जाता है तो अगर सरकार यह कोशिश करें कि जो ग्रामीण है उनको पैसों से अगर कोई सहायता दें या इश्तेहार छापने के लिए कोई सहायता दे तो उनकी मदद होगी और उनका जो व्यवसाय है वो भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा